हेल' एै मा जाखो बिमा जोंना दन बसक'आव हगारदों हाय ए होदो मोजां लाय माबायालाय स्कुला लाय माबा मा होनो मानसिफोराबोथ' बिराथ मानसि जायो जानायालाय माबायाव थ' स्कुल टाइमआव थ' एरायनो नो हाया चुटटि टाइम आव ओमफ्राय स्कुल टाइमआव लामायानो जायगा थोलाय लाया ओमफ्राय बिदिनो आरो बिसिना माबा लायो नालाय फैसा लानाया एदमिसनाव फार्स टाइमआव लायो एदमिसनाव ओमफ्राय उनाव हाय थ' लेखा बायनाय जोंनो जायो ओमफ्राय माबा होनांगौ आरो इसिना थार सेगमेन्ट थायो फार्स सेकेन्द थार्द थायो आरो मोनथाम ओमफ्राय बिदिनो मोनसे आवहाइ दस हाजार बिदिनो बोसोराव थ्रिस हाजारसोआ थाङो आरो थामजिसोआ थामजि रोजाया

ए ए फार्स एदमिसनाथ' माबानिफ्रायनो इसोरो फर्मफोरखौ होयो आरो नबेम्बरनिफ्रायनो अक्टबर गेजेरनिफ्रायनो होयो आरो ओमफ्राय माबा होनो होयो एसे इन्टारभिउ इनट्रेनस होनो होयो टेस्ट लायो ओमफ्राय क्लासा थ' थाब जाया गोबावसो माबायाव सो मार्चआवसो ओमफ्राय फर्मफोरखौ माबानानै थाब लानानै दोननांगौ आरो फिलाप खालामनानै ओमफ्राय लेंहरो लेंहरनानै होयो बारा बुर्जा थाङा फैसायाबो नोंस्रालाइ मालाय साख्रि आवलाखा हाखायोना

औ होदो मोजां स्कुल नायनानै होदो प्राइभेट स्कुलफ्रावनो होदो मा मा होनो फैसा थानानैलाय माथो सिन्था होनांगौ ओन्दै

औ औ खबर हरनो हागोन दे जागोन मानो खबर हरनो हाया जानो होबानो माबा फर्म होबानो हरनो हागोन औ जोंहा थ' थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो नालाय स्कुलाव ओन्दै लांलाय लाबोलाय जाबाय थाखायो माबाया दानो होथ'आ दंबावो टाइम दङ इसे औ औ औ रायलायहरखा बाथाय आरो गोबावनिफ्राय लाया बाथाय जायाना दिसिस'नाबो गोबावनिफ्राय रायलायखायाबा सानसे साननै जों जाब्र'बा नालाय औ औ औ दे लाग्रोबानो जाबाय होमबा दे होमबा मोजांबा दे